औ हेल' औ माबामोन है नैब्रा ओंखाम ओंखाम जाखांनानै ओरैनो बिफां सायायावसो जिरायना दंमोन ए सिनायोब्रा आं साबस्क्राइब खालामनानै नायबाय थायो बेनि भिडिय'खौ सिनायो मानो सिनाया जानो औब्रा बारायगासिनो बारायगासिनो चेनेलानो मोनथाम मोनब्रै जाबावसो मोननै चेनेला बिना थु मिलियन थु मिलियन साबस्क्राइबारनिबो बारा जाबायदां औलै आंबोथ' बिदिनो सानगासिनो इउटुउबार जानो इउटुउबार जानो सिगांआवबो चेनेल बानायलाबायना दोनदोंमोन आं टाइम मोनैनि डिलेट खालायफिनदोंलां चेनेलखौ औब्रा खामायनो है सम मोनैखाय डिलेट खालाय फिनबायब्रा दाबो र' खालायफिननो सान्दों आं एसे उनाव साननैसो उनाव खालायफिनगोन आं र' खालायफिननो सानगासिनोखा आं औब्रा औ औ खामायो न' गोदान गारि गोदानल' बायनाय नुगासिनो दा खामायो दा आं सिगां खोनानायबायदिब्लाथ मासावनो मास मोनसेयावनो दुइ लाख तिन लाख बिदि खामायसैनो जोंबो माबा नांसिगोन जादो कलेजावबो माथो नै जबआनो माथो इण्डियानयाव मोनलायनो नागिरा बेफोरबायदि नङाब्ला जानाय नंला बायदिसो मोनबाय आंबो औ होनोसै औ न'निफ्राय कलेज कलेजनिफ्राय न' थांलायफैलायखौनो सामफ्रामबो भिडिय' खालामनानै होनोसै नामा

होमब्ला माला खालामो नोंलाय चेनेलखौलाय औ औ दे कलेजाव फैगोरदो होमब्ला मिथिबाय औ औ दे जागोन दे